हाँ मैं पाँच संख्याएँ बोल सकती हूँ दस हज़ार पाँच सौ सड़सठ तीन लाख पैंसठ हज़ार तीन सौ नवासी पाँच हज़ार छ सौ छियानवे तीन सौ सड़सठ नौ सौ सतासी